आंनि जे सावगारि आखिनायनि जे रोंगौथि बेखौ गासै सुखु दुखु आरो गोसोनि सुखु आरो रोंगौथि बेखौ गासैखौबो लानानै मोनसे जे थांखि बे थांखिखौ लानानै जे जाय सावगारिखौ आं बोगोन गोसोआव साननानै थादों जे सावगारिखौ आं महर बोगोन जाय बिथिंखौ लानानै आं सान्दों आरो जायखौ आं लानानै आखिगोन एबा सावगारि मा महर बोगोन बेखौ लानानै आङो मोनसे गावनि गोसोआव मोनसे थि लागोन आरो बेखौ थि लानानै आङो महर बोगोन बेखौ आं जाहैबाय आंनि जे दुखुबाबो सुखुबाबो मोनसे दुखु आरो सुखु मोननैखौबो ज' खालामनानै गोसोआव ज' खालामनानै बेखौ आङो सावगारि हिसाबै एबा सावगारि हिसाबै मोनसे महर हिसाबै आं बोनानै होयो बेनो आंनि